हलो नमस्ते जी बोलिए है पाँच छः क्वालिटी का है पाँच छः को

और तो और खीर खीर के लिए तो वो क्या होता है वो कतरनी चावल ही अच्छे होता है तुलसी फूल भी होता है

ये भी अच्छा होता है उस वहाँ कतरनी भी अच्छा होता है हाँ वो भी अच्छा होता है जी जी जी सही हाँ लग जाएगा सही से जी

खीरे खीरे का चावल लीजिए हाँ है बहुत है बहुत है ऊ हाँ तो उसमें तो ज़्यादा लगेगा न बरगामा में तो ज़्यादा लगेगा न और जी हाँ चौतीस हाँ तो अभी ले लीजिएगा वो बच बच जाता है वही वही न अच्छा रहता है

नहीं नहीं न हाँ बच जाएगा वो रिटन हो जाएगा

आपको आपको भी सही लग जाए ठीक है ओके